वाड्यार कोणी शेत रोंयता म्हण कळटकच लोक तांगेर वचून तांकां आदार दितात जर आयज तुमगेर रोंयलें म्हणटकच फाल्यां आमगेर तुमी येवपाचीं अशें ते थारायतात म्हणटकच दुसऱ्यांचे गरज भासना आनी सपोज तांच्यानी शेत रोंयलें म्हणटकच भात जालें म्हणटकच तें भायर घालपाक तितली गरज भासना वाड्या वयल्या लोकांनी तांचे कडल्यान विकत घेतलें म्हणटगी तांकां तितलोच आदार जाता